मधुबनी जिला मे बहुत रास पाबनि होइ छै जाहिमे एहिठाम चौड़चन एगो पाबनि होइ छै जेकर जे मधुबनीये जिला मुख्य रूप सँ एकर केन्द्र छै किछु भाग दरभंगो जिला छै जाहिमे चौड़चन पाबनि मनायल जाइ छै आओर एहिसँ बेसी दोसर जिला मे एकर कोनो नहि मनायल जाइ छै ई महाराज कामेश्वर सिंह समय सँ ई पाबनि लोग धूम धाम सँ मिथलाञ्चल मे मनबैया आओर एहिमे एकर मुख्य छै जे चन्द्र के पूजा होइ छनि आओर चन्द्र के जे महत्ता छै ओकर गुणगान होइ छै हुनका लोग पूजा करैया आओर हुनकर गुणगान करैया संगे संग जे चन्द्र के महत्ता छै मिथलाञ्चल मे तकर बखान होइ छै सबगोटे मिल कऽ ई पाबनि के मनबै छथि दोसर पाबनि एतए छठि विस्तृत रूप सँ होइ छै छठि विस्तार पूर्वक होइ छै मधुबनी जिलामे कोना कोना मे घर घर मे ई पाबनि मनायल जाइ छै आओर एकर तैयारी लोग छओ महीना पहिले सँ केनाइ शुरू कए दैत अछि आओर बच्चा सँ लए कऽ बूढ़ तक बूढ़ तक एहि पाबनि के मनबै के लेल तत्पर रहै छथि सब उत्सुक रहै छथि आओर बहुत नियम निष्ठा के संग एहि पाबनि के मनाओल जाइ छै जाहिमे कोनो तरहक कोनो चूक नहि हुए ताहि चीज पर विशेष ध्यान राखल जाइत छै जे कोनो तरहक चूक नहि हुए बहुत श्रद्धा पूर्वक एकरा मनाओल जाइ छै देश विदेश सँ लोग मिथिलाञ्चल मे एहि पाबनि के मनबै लए अबै छथि जौ कतौ कार्यरत छथि तऽ काज मे छुट्टी लए कऽ विशेष रूप सँ छुट्टी लए कऽ एहि पाबनि मे अपन गाम अबै छथि आओर अपन परिवारक संग एहि पाबनि के मनबै छथि आओर पूरा श्रद्धा पूर्वक लोक एकर चारि दिन ई पाबनि नियमित रूप सँ चलै छै चारू दिन पूरा परिवार सँगै रहै छैथ आओर मिल कऽ एहि पाबनि के मनबै छैथ धन्यवाद